बर' सुबुंफोरा मोन्नै मोन्नै बर' सुबुंफोरा बांसिनानो बैसागु आरो दमासि बिसोर मोन्नै फोरबोखौ बांसिनै फालिनाय नुनो मोनो मानोना बे बे बिसोर मोन्नै फोरबोआ बर'फोरनि दोरोंआरि आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आबौ आबैफोरनिफ्राय सो सोलिबोनाय मोनसे दोरों दोरों एबा हारिमु दा बिसोराव जोङो माखासे संनाय एबा जामुं जानाय जायो जेरै दमासि समाव दमासि समाव जोङो मागो मागो दान मागो दानाव मागो दानाव जोङो फुंआव मोनायाव जोङो बेलागर सावो बेलागर सावखांनानै दुगैखां लोबखां जोङो सोरांग्रोमोना फुंआवनो लारु फिथा एबा एन्थाब बायदि बायदि संना जायो जायखौ जोङो बानायो माखासे अन गुन्दै अन गुन्दै देनाय आरो अन गुन्दै देनाय ओमफ्राय अन गुन्दै देनाय आरो ओंखाम ओंखामनि माखासे गुन्दैजों जोङो बेखौ बानायनाय जायो बेयो बेयो जाबाय मोनसे बर' एबा जोंनि आसाम राइजोयावनो मोनसे मुंदांखा जाग्रा जायखौ जों एन्थाब फिथा लारु आरो नालेंखरनि लाद्दु बायदिसिना जानाय जायो आरो ओरै फारसेथिं जोङो बैसागु बैसागु फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो जेराव जोङो सानथाम सानब्रैहालागै फालिनाय नुनो मोनो बैसागुनि सेथि सानखौ जेनबा बैसागुनि सेथि सानखौ एप्रिल फर्तिनखालि फालिनाय एप्रिल जिब्रैखालि फालिनाय जायो आरो बेयाव जोङो माखासे जाग्रा जामुं जायो जायखौ जोङो गोखा गोखै जानाय होन्ना बुंङो बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि एक्स सेजौसिमनिबो बारा बिफां लाइफांफोर आरो फिथाय समाथाय आरो बायदिसिना जाग्रा मुवा जाग्रा मुवा जोङो बारि बारि जोंनि बर' आइजोफोरा बारि बारि थांनानै नागिरहैयो आरो बेयाव बेयाव जोङो गोबां माखासे बर'फोरनि गोखा गोखै गोदै गोबाब बायदिसिना खांनानै मोन्नाय जे बेसाद बे बेफोरखौ जोङो मोनायाव बा सानाव बर'नि आइजोफोरा गावबा गावनि नमा न' एबा ओंखाम संग्रा नआव संनानै जाहोयो जायखौ जोङो जोंनि हारिमुनि मोनसे नेरसोनथि हिसाबै फालिनाय जायो बेफोर बिसोर जाबाय बर'नि हारिमुनि मोनसे एंगारथाव हायै खामानि जायखौ जोङो गोबां गोबां बोसोर बोसोर फैबाबो बेयो जोबनानै थांनाय नङा बेफोरनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे बाहायथाव आरो जोंनि बर'फोरनि बर'फोरनि दोरोंआरि एबा हारिमुवारि जाग्रा आदार गोखा गोखै गोखा गोखैखौ जोङो बयबो बर'फोरा बायदि रोखोमनि जाग्रा जेरै अमा बायदिसिना जाग्राजों जायो बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा हारिनि नेम खान्थि बायदियै बोसोरनि गिबि सान एबा बैसाग दाननि गिबि सानाव बेखौ जानानै जोङो बैसागु बोथोरखौ बरायो आरो अखानायैनिफ्राय गासैबो बोराय बेन्थ' बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो बे बैसागु रंजानाय फोरबोखौ फालिजेनो